तेरहां जनवरी तिरमूरी चोॾहां जनवरी मकर सक्रांती छवीह जनवरी गणतंत्र गणतंत्र दिवस पंदरहां अगश्ट स्वतंत्र दि दिवस ऐं एकटीह डिसैंबर साल जो आख़िरी ॾींहुं ऐं ॿ ऑक्टूबर गांधी जयंती और टीह जनवरी गांधी पुन्य तिथि